हमर जे छै पसन्दिदा दौड़ स्थान छै पूर्णिया रंगभूमि मैदान सभसे बढ़िऑं उहाँ दौड़ै मे बहुत अच्छा फीलिङ्ग होइ छै उहाँ दौड़ै मे कभी कोइ दिक्कत नहि कभी ग्राउन्ड मे आजतक कोइ दिक्कत ने होइले होइछै ने बहुत जगह रोड मे जेना होइ छै पैर मे गाँठ भए जाइ छै पैर मे हड्डी मे सिल पैन भए जाइ छै मगर स्टेडियम मे दौड़ै छियै तऽ ओ सभ कोइ बात नहि होइ छै आजतक बढ़िऑंसँ दौड़ै छियै कभी कोइ दिक्कत नहि ग्राउन्ड भी बहुत बढ़िऑं छै हमरा ओतऽ दौड़ै मे बहुत बढ़िऑं लागै छै सभसे अच्छा जगह तऽ दौड़ै मे पूर्णिया मे तऽ स्टेडियमे लागै छै रङ्गभूमि मैदान आ ओकर बाद रोडो पे दौड़ै छियै मगर रोड पर जब दौड़ै छियै तऽ पैर मे थोड़ा सिल पैन भैए जाइ छै एहि वास्ते रोड पर थोड़ा दौड़ै मे दौड़नाइ थोड़ा कम चाहै छियै आओर हमरा सभ जब दौड़ै छियै तब स्टेडियम मे जभ दौड़ै छियै तब बिना जूता के भी दौड़ लै छियै मगर रोड पर बिना जूता के तऽ कभी होतै नहि पैर मे जभ बहुत दिक्कत भए जेतै ओकरासँ की हमरा जकरासँ हमरा हानि भए जेतै एहि वास्ते दौड़ के दौड़ छै कि दौड़ना तऽ आदमी के पर प्रत्येक दिन चाही पर लिमिट के हिसाबसँ जेतना लिमिट हय ओतना ही दौड़ना चाही